ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے ریڈی میڈ کپڑوں سے اس طریقے سے مختلف ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کا ہم ناپ دے کر سلواتے ہیں جو ہماری باڈی سائز کے حساب سے ہمیں فٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم سلواتے ہیں آج کے دنوں میں ویسے تو ریڈی میڈ کا بہت زیادہ چلن ہے اور بہت زیادہ ریڈی میڈ کی مارکیٹ ہے لیکن پھر بھی آج کل کئی بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے کے جو آج بھی سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں وہ مشین کا استعمال کرتے ہیں وہ پراپر ناپ دے کے آتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پسند ریڈی میڈ کے باقی ریڈی میڈ کی تو الگ ہی مارکیٹ ہے ان کے پہلے سے ہی ایک یونیورسل وہ سائز رکھتے ہیں اور سب کے لیے وہی رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ریڈی میڈ کپڑا لے کر اس کے اندر پھر بعد میں انہیں فٹنگ کرواتے ہیں لیکن اس طریقے سے کروانے سے اس کپڑے کی آت خراب ہو جاتی ہے اس لیے وہ بالکل ہی مختلف ہے اور جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں